सीतामढ़ी जिलामे बच्चा सबके सरकार बहुत अच्छासँ कयलकैए व्यवस्था पढ़ै लिखैमे ठीक भेलैया आब अपना सबकेँ योजनामे जे जे कमी बेसी हइ सब सरकार पूरा करैत छै ओ बच्चा सब अच्छा जे भेजलकैया से लेके पढ़ैत छै अच्छा से बन गेलै पढ़ाइ पर ध्यान बच्चा सब बहुत देलकैया आओर ओ सब अच्छे से पढ़ रहल अइ लिख रहल अइ सब किछु कऽ रहल अइ आब सरकार बहुत फायदा देलकैया जेना सब से लोक लेके अपन जे दिक्कत रहलैया अगल बगल से सब पूरा कयलकैया सब हो गेलैया सब एहि सबसे ठीक ठाक भए गेलैया